हाँ मैं एक साल में हुई एक घटना बता सकता हूँ ये बात है दो हजार बाईस की मैं एक कम्पनी में इंटरव्यू के लिए गया था वहाँ मेरा इंटरव्यू हो गया था और वहाँ सलेक्शन भी हो गया था सलेक्शन के बाद बताया गया कि आप को अगले सप्ताह दिल्ली ट्रेनिंग के लिए जाना है मैंने ओके कर दिया और घर आ गया फिर घर आने के बाद मैंने ये सोचा कि अब मैं अगले हफ्ते दिल्ली ट्रेनिंग पे जाऊंगा तो मैं घर का कुछ सामान भर जाऊं घर का सामान भरने के लिए मैं मार्केट गया और वहाँ जब मैं मार्केट गया तो मैं सामान खरीद रहा था अचानक से एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और मेरे पैर में चोट लग गई मैं वहाँ से डॉक्टर के गया डॉक्टर को दिखाया तो उस ने बोला के मांस फट गया है कोई नहीं थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे मैं घर चला गया और घर जा कर मैंने देखा के पैर में बहुत सूजन आ रही है और सूजन ज़्यादा आ रही थी तो मेरे दर्द भी हो रहा था तो मैंने रात भर काटा और फिर सुबह मैं हड्डी वाले डॉक्टर के पास गया वहाँ जा के उस ने मेरा पैर देखा और चैकअप किया उस के बाद उस ने एक्स रे किया तब पता लगा के मेरा पैर टूटा हुआ है एक अंगूठे से टूटा हुआ है तो उस ने कहा आप का पैर टूट गया है आप को प्लाश्टर बंधवाना पड़ेगा मैं की डॉक्टर साहब मैं की क्या मैं पैदल चल पाऊंगा अभी थोड़े दिन में क्योंकि मुझे अगले हफ्ते ट्रेनिंग पर जाना है तो डॉक्टर ने कहा नहीं आप नहीं जा सकते क्योंकि अभी आप को दो महीने के लिए हिलना भी नहीं है मेरे को बड़ा मैं बड़ा परेशान सा हो गया मैं कि जो मेरे को नौकरी मिल रही थी वो मेरी नौकरी हाथ से जाती हुई दिख रही थी ट्रेनिंग से दो दिन पहले ऑफिस से कॉल आता है के आपकी टिकिट कर दी गई है और आप को ट्रेनिंग में दिल्ली जाना है तो मेंने उनको बताया कि मेरे ऐसे से दुर्घटना हो गई थी और मेरे पैर में टूट गया है और प्लाश्टर बंधा है तो मैं अभी नहीं जा पाऊंगा तो मैं आगे कभी अगर आप टाइम दें तो आगे मैं चला जाऊँगा उन्होंने कहा ठीक है फिर ट्रेनिंग के एक हफ्ते बाद जो ट्रेनिंग होनी थी मन जिस वीक में या हफ्ते में उस हफ्ते के बाद वहाँ अगले हफ्ते ऑफिस से फोन आता है कि आप रिजाइन डाल दीजिए क्योंकि हम इतने समय तक आपको नहीं छोड़ पाएंगे आपको आना ही पड़ेगा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया और मुझे मजबूरन वहाँ रिजाइन डालना पड़ा तो ये घटना ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी के साथ कोई घटना घट जाती तो उस को कितना बुरा लगता है ये सोचने वाली बात है